भुरगीं मनोरंजना खातीर आपल्या मेकळ्या वेळार खुबशे खेळ खेळटात जेन्ना भुरगीं एक वांगडा येतात आनी एक वांगडा येवन वेगवेगळे खुबशे खेळ खेळटात आतां खेळ म्हणटगीर खुबशे अशे सांगपाक गेल्यार धरच्यानी मागीर रिंगानी कबड्डी लंगडी खोखो वॉलिबॉल फुटबॉल रिंगानी धरच्यानी अशे जायत्यो खेळ खेळटा आतां भुरग्यांक अशें म्हणटात पळय की भुरग्यांक न्हू खेळ खेळपाकच आवडटा आनी भुरग्यांक ती मस्ती खूब मजा मस्ती करपाक आवडटा तशेंच थोडीं भुरगीं जेन्ना टायम फ्री टायम आसता तेन्ना थोडीं भुरगीं भायर तांकां भोंवपाक वयतान तांची आवय बापूय तांकां भायर घेवन भोंवपाक वयता तशेंच फ्री टायम आसताना थोडीं भुरगीं फोटोग्राफी करतात मेकळो केन्नाय फ्री टायम आसलो जाल्यार थोडीं भुरगीं आट एंड क्राफ्ट करता आतां आट एंड क्राफ्ट म्हणटगीर अशें आतां म्हजे बाबतीन समज उलयलें न्हू जाल्या म्हाका क्विलींग पेपरा पासून खुबशे गजाल्यो करपाक आवडटा जशें की आतां तुमी म्हणटले क्विलींग पेपर क्विलींग पेपरा पासून आमी बाबी डॉल करतात बाबी डॉल मागीर तशेंच तीं पानां आसतात तीं बारकेलीं तीं फुलां ताजे पासून फुलां ताजे पासून यरिंग्स हें म्हाका करपाक ते क्विलींग पेपरा पासून अशे खुबशे आवडटात आतां जेन्ना भायर भुरगीं वयतात तेन्ना थोड्या भुरग्यांक न्हू आतां समज आमी व्हडलीं भुरगीं समज म्हणटात तेन्ना थोडीं व्हडले भुरग्यांक अशें रॅस्टोरंटाक वचपा अशें तांकां खूब आवडटा आतां समज ल्हान भुरगीं जेन्ना आमी म्हणटात पळय उलयतात ल्हान भुरग्यां बद्दल तेन्ना ल्हान भुरग्यांक पानी पुरी खावपाक मागीर शेव पुरी खावपाक किंवां तांकां बिचीर वचपाक खूब आवडटा आतां जेन्ना व्हडलीं भुरगीं आसता पळय तेन्ना तांकां समज आतां संडे फ्री टायम आसलो जाल्यार थोडीं भुरगीं आपले आवय बापायक सांगता की बाबा आमकां आयज बिचीर वचपाक जाय आनी तीं भुरगीं तेन्ना बिचीर वयता आनी थंय मजा मस्ती करता फोटोग्राफी करता किंवां बाबा रिल्स करतात रिल्स करून रिल्स एकमेकाक फ्रँडाक आपल्या फ्रँडाक किंवां आपले भयणीक शॅर करता आतां हो जालो जेन्ना भायर वयता पळय तो एक सीन आतां जेन्ना भुरग्यांक टीवीचो खूब शॉक आसता आतां टी वी म्हणटकीर खुबशे अशे ल्हान भुरग्यांचे खुबशे फेवरेट अशे सिरयल्स बी म्हणट्या त्या म्हटल्यार कार्टुन्स ल्हान भुरग्यांक काटुन्स पळोवपाक खूब आवड आनी काटुन्स म्हणटगीर खुबशे जशे की शीन चॅन छोटा भीम डोरेमॉन अशे तांकां जायते काटुन्स पळोवपाक आवडटा आतां हे जाले ल्हान भुरगेच ल्हान भुरग्यांक किदें पळोवपाक आवडटा तें जालें आतां जर आमी उलयतलीं की व्हडले भुरग्यांक टीवीचेर कितें पळोवपाक आवडटा तर जेन्ना आमी व्हडले भुरग्यांचे बद्दल उलयता पळय तेन्ना तांकां हिंदी सिरयल्स किंवां मराठी सिरयल्स किंवां बाबा मुवी हें पळोवपाक खूब आवडटा आतां व्हडले भुरग्यांक म्हणटगीर ह तांकां टीवीचेर अशे मराठी सिरयल्स लायक आई कुटे काय करते ठरलं तर मग लग्नाची बेडी घरोघरी मातीच्या चुली हो जालो मराठी सिरयल्स आनी म्हजे बाबतीन समज हांव उलयत न्ही जाल्यार म्हाका मराठी सिरयल्स हे खूब आवडटा कारण तितून ही रियॅलिटी दाखयतात आनी रियॅलिटी म्हण्ट्यार तें खूब बरें आसता आतां मेन म्हणटा तेन्ना भुरग्यांक न्हू ही ल्हान भुरग्यांक जावं किंवां व्हडले भुरग्यांक जावं तांकां तारक मेहता का उल्टा चश्मा आसा पळय तो शो न्हू खूब आवडटा किद्याक कारण तितून खुबशें आमकां शिकपाक गजाल्यो शिकपाक मेळटा तीं आमकां सांगतात की अशें करपाक जाय भुरग्यांनी तशें आपल्या आवय बापाय कडेन वागपाक जाय आतां थोडीं भुरगीं मोम आवय बापाय कडेन अशीं खुबशीं वियर्ड वागतात बट थोडे भुरग्यांक तें पळोवन सुद्दां न्हू अशें जाणवता की बाबा आपल्याक आवय बापाय कडेन कशें वागपाक जाय आवय बापाय कडेन कशें किदें रिस्पॅक्टान उलोवपाक जाय तें तांकां पळोवन सुद्दां न्हू कळटा आतां हें जालें टी वी शोवा बद्दल तर आतां उलयतलें तेन्ना हांव समज म्हजे बाबतीन उलयलें न्हू समज जेन्ना हांव फ्री आसता तेन्ना म्हाका न्ही युटुबाचेर अशे खुबशे विडयोज पळोवपाक आवडटात जशे की युटुबास् युटुबाचेर न्हू म्हाका रॅसिपी पळोवपाक खूब आवडटा आनी ते पळोवन न्हू जेन्ना हांव रॅसिपी पळयतां तेन्ना आयज समज हांवें एक विडयो पळयलो चॉकलेटीचो जाल्या म्हाका चॉकलेटी बद्दल म्हटल्यार एक मनान एक उत्सुकता आसता की ती बाबा पयली न्हू की आयज म्हाका हेंच करपाक जाय आयज म्हाका तेंच करपाक जाय आयज म्हाका समज हांवें रॅसिपी पळयली की चॉकलेट की हांव बाबा मम्मीक म्हजे सांगता की म्हाका हें करपाक खूब आवडटा जाल्यार ती म्हाका किदें सामान जें लागता पळय तें ती म्हाका हाडून दिता आनी हांव म्हजे मम्मीक सांगता की म्हाका हें आवडलें सा ती म्हाजी मम्मी कित सांगता की बाबा तें कर समज जेन्ना तूं आमी रॅसिपी पळयता युटुबार बी तेन्ना आमी ती शिकता बी आनी दाखयता पळय ती युटुबार एक एक विडयोन तें पळोवन आमी शिकता तितुतल्यान अनुभव आमी घेता म्हुणून म्हाका तसली रॅसिपी पळोवपा आनी जेन्ना हांव म्हजे बाबतीन उलयतां तेन्ना हांव समज जेन्ना आमची एग्जाम बी सोंपली म्हणटगीर मोम्मी म्हाका सांगता की बाबा आपूण आपल्याक समज विणपाक कळटा आनी म्हजे मोम्मीक न्हू अशें विणपाक बी कळटा म्हुणून ती म्हाका सांगता जेन्ना तुमची बाबा एग्जाम सोंपली म्हणटगीर आपल्याक तूं सांग तेन्ना आपूण तुका विणपाचें कशें आसा पळय तेंय शिकयता अशें ती म्हाका सांगता आनी तिका किदें सांग ती म्हाका सांगता की अशे अशे तोरण विणपाक जाय आसता टीवीचे समज आमी कपडो एक करतलीं जाल्यार ती आमक शिकयता आनी म्हाका तें शिकून घेवपाक तें खूब आवडटा आनी जेन्ना हांव फ्री टा टायम म्हाका मेळटा पळय तेन्ना हांव रिडींग म्हाका मराठी बुक्स वाचपाक तशेंच इंग्लीश बूक वाचपाकीय खूब आवडटा आनी सिंगींग सुद्दां करपाक म्हाका न्ही खूब आवडटा